औ बुं अ दा ओंख्रिया ओंख्रिखौ दालि जह'ल संदो ओमफ्राय बेनिफ्राय न'आव मा मा दं दायो जाग्राफ्रा अ होनबा नोङो बाजारावहाय थांनानै बेदर मा मा लानानै फैदो अमा बेदर लाबो एसे ओमफ्राय दाउ लाबोदो सेरसेसो बेनिफ्राय अमाखौ नारजिजों संदो ओमफ्राय दाउखौ नोङो ओरैनो फ्राय खालामदो औ बाजारावसो लायनांसिगोन दा नों माला सोलाबो न'नि खामानिफोरखौ मावजोबनानै नों थांब्लानो जाबाय

लोगोफोरथ' औ सानै साथामसो थांफागोन ओरै अफिसाव खामानि सोलिगासिनो दं नालाय बिथांखौबो लांफानानै जाहोहैनो सान्दों आङो ओंखायनो

टाइमाथ' ओरैनो नयथासो जालांनो हागौ जों खामानिफोरा एसे गोबाङैनो दं नालाय बेखौ मावजोबनानै थांनोसै न'नि खामानिफोरखौ औ औ मोजां संनानै दोनबानो जाबाय आलासिफोरबो थांगोन नालाय एसे लायखौ एवजायो एवबालाय जाजायो एसे जादेरनो मोजां जानायनि ओरै साटनिफोरबो बानायबानो जाबाय औ बायना लाबोनांसिगोन फैसाथ' दंखायोदा बैयाव औ दाख्लै होनाया औ थोआबा बाखि दोनबानो जाबाय आं हैगोन उनावहाय

औ दे दे औ दे होनबा औ